हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बच्चे खेलने जाते हैं तो खेलते टाइम ध्यान रखते हैं कि किसी आपस में झगड़ा ना हो और कबड्डी फुटबॉल बॉलीबॉल क्रिकेट बेडमिंटन आदि खेल खेलते हैं तो शहरी क्षेत्रों में भी खेलने जाते टेम बच्चे आदि खेल खेलते हैं जैसे बॉलीबॉल क्रिकेट वह ही बैडमिंटन तो हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड फील्ड लंबी होती है और शहरों में छोटा सा फील्ड होने की वजह से ग्राउंड छोटा होने की वजह से वह कम कम्फ टेबल फील कर पाते हैं और खेलने में थोड़ी तकलीफ होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बढ़िया खेल खेले जाते हैं और शहरी क्षेत्रों में अपने हिसाब से बच्चे खेल खेलने जाते टाइम खेलते हैं सब कार्य करते हैं